बे ओनसोलाव जोंनि जानाय लोंनाय ओंख्रि जानाया जोङो नारजि अमा जायो नारजिखौ जोङो खारैजों उरो खारैजों रुनानै जोङो रुयोबा दालि खाथाजों सायो साखांनानै जोङो नारजिया गेब्लेबा जोङो अमाखौ एवनानै मोजाङै एवनानै जोङो नारजिखौ होयो आरो बिनिफ्राय मसला मसलि होनानै जोङो जबहोनानै खांनानै जानाय जायो आरो मैथा ना संनानै जायो जोङो मैथा नाखौ सङोबा जोङो नाखौ मोजाङै एवग्रोनांगौ आरो मैथाखौ नाखौ एवखांनानै जोङो मैथाखौ एरदेयो मैथाजों एर मैथाजों नाजों होनानै जोङो बिदिनो बानलु सामब्राम होनानै जुबहोनानै जोङो खांनानै जायो आरो जोङो अनद्ला मेवाय दाउ जायो अनद्ला मेवाय दाउ सङोबा जोङो मेवायखौ खारैजों एवग्रोयो बेनिफ्राय बेदरखौ मोजाङै एवनानै मेवायजों बेदरजों खनसेनो होनानै दै दै होनानै जोङो जुब गोदौहोयो दैया गोदौवोबा जोङो अनखौ उरो उरनानै उरखांनानै मसला मसलि सामब्राम देनानै होनानै जोङो जबहोनानै जोङो खांनानै जायो आरो जोङो मिरामिस जायोबा जोङो बिदिनो दालि जहल फथल फाजा फाफर फाजा आलु भाजा अनेखथा निरामिस भाजा खालामनानै जोङो जानाय जायो